जी हाँ मैं मेरी नौकरी और पढ़ाई के बारे में बता सकता हूँ मैं वर्तमान में राजस्थान टीचर के पद पर कार्यरत हूँ जो कि मुझे बी एड करने के बाद प्राप्त हुआ है मैंने मेरी राजस्थान टीचर पद को प्राप्त करने के लिए अपने बारे में जीवन बहुत संघर्ष किया है इस पद को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम मैंने बारहवीं पास किया उसके बाद तीन साल ग्रेजुएशन किया फिर दो साल बी एड किया उसके बाद में मुझे रीट का एग्जाम देना पड़ा जब रीट के एग्जाम में मैं क्वालीफाई हुआ तो उसके बाद में मुझे राजस्थान टीचर का पद प्राप्त हुआ यह पद हमारे समाज में अपने आप में एक विशिष्ट और अहम महत्व रखता है और ग्रामीण लोगो में राजस्थान टीचर के बारे में बहुत ही सम्मानजनक बातें देखने को मिलती हैं